सभी इलाकों के बच्चे दौड़ने में मशगूल होते हैं छोटे बच्चे दौड़ने में जल्दी जल्दी भागने में ज़्यादा अच्छा लगता है उनको अगर उनसे हम कोई चीज मंगाते हैं या फिर हम स्कूल के लिए से छुट्टी होती है तो बच्चे अपनी कक्षा में से दौड़ लगा कर ही जाते हैं जिससे वह जल्दी पहुँच सकें इसलिए वह दौड़ लगाने में मशगूल होते हैं दौड़ना छोटे बच्चों स्वास्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है डॉक्टर कहते हैं कि स्वस्थ और फिट रहने के लिए प्रति दिन बच्चे को आधा घंटा दौड़ना चाहिए और उनको व्यायाम करना चाहिए दौड़ हमारे शरीर के लिए एक अच्छा व्यायाम है दौड़ के लिए हमारे बच्चों को खेलना खेल जैसे कि क्रिकेट हो गया बास्केटबॉल हो गया फुटबॉल हो गया ऐसे खेल खेलना चाहिए और मैदान में रेस हैं रेस पर दौड़ लगाते हैं उनको अच्छे अच्छे खेल खेलने के लिए मिलते हैं तो खेल में वह दौड़ा ही करते हैं